भारत में शिक्षा प्रणाली त तमामु सुठी आहे पर अञा बि घणनि क्षेत्रनि में इन प्रणाली में सुधारु जी जरूरत आहे जीअं टेक्नोलोजी में असां अञा चङो ई पुठिते आहियूं ऐं भारत जी जेका शिक्षा प्रणाली आहे उहा पढ़ाईअ ताईं सीमित आहे जंहिंमें ॿारनि खे प्रेक्टीकल नॉलेज जी अ अञा बि कमी आहे जरूरत महिसूसु थिए थी जंहिंसां असांखे रोज़गार जे हिसाबु असांजी शिक्षा प्रणाली अञा ताईं तियारु न आहे असांखे घणई ॻाल्हियुनि में सुधार जी ज़रूरत आहे पर अहिड़ो सुधारु जंहिंमें ॿारनि खे असां रोज़गार जे बारे में बि जानकारी ॾेई सघूं ऐं चङोई सुधार जी ज़रूरत आहे ॿियो हिते महाराष्ट्रा में जीअं त बई घणई हंधनि ते महाराष्ट्रा ऐं घणई केतिराई हंधनि ते अ छोकिरियुनि जे लाइ मुफ़्तु शिक्षा ॾिनी वञे थी पर बई इहा हायर एजुकेशन जेका आहे उहा सभिनी जे लाइ मुफ़्तु अ थियणु घुरिजे केतिराई हुशयार ॿार आहिन जेके महांगी शिक्षा जे करे पुठते रहिजी था वञनि हुननि में क़ाबिलियत त चङी ई आहे पर अॼु जी शिक्षा नीति तमामु महांगी थी वई आहे जेके हिक आम माण्हुअ जे लाइ अ ख़र्चु करणु ॾाढो मुश्किलु थी पयो आहे हिनकरे हिनखे या त सस्तो थियणु खपे या त मुफ़्तु में शिक्षा ॾिनी वञे ॿारनि खे ऐं प्लस असां टेक्नोलोजी में जामु पुठिते आहियूं असांजी टेक्नोलोजी में तमामु घणो सुधारु हुअण जी ज़रूरत आहे